देखियौ आइकाल्हिके पढ़ाइमे छात्रके सुबिधा लेल ऋण भेटै छै बैंक सऽ जाहिमे की अहाँ जे चीजमे एग्जाममे कम्पीट करलियै तऽ अहाँ जा कए पढ़ाइ लेल ओकर आगाँके अपन कागज जमा करू आओर ऋण लए लियऽ ओ पढ़ाइ ऋण अहाँके बोझ नहि होएत जब अहाँ पढ़ि कए नोकरी करब तकर बाद जे छै अहाँके जे वेतन आयत ओहि सऽ ओ ऋणके बुकतान भए जाएत महीना महीना कए कऽ तैँ दुआरे जे छै छात्रके हरेक सुबिधाके लेल अहाँके उठाबैके पता होना चाही जेकि केनाके ऋण उठतै बैंक सऽ ओहि बातके पता करियौ जे बैंक सऽ ऋण उठबाके चाही जेकि छात्रके ओहि सऽ पढ़ाइ वञ्चित नहि हुए ओ कतेक छात्र हिम्मत हारि दै छै की जे पढ़ाइ पैसा नहि रहतै तऽ केना पढ़बै की भबिष्य हेतै नहि हेतै तऽ छात्रके ई बात नहि सोचबाक चाही अहाँके नहि जानकारी अछि तऽ अहाँ चलू बैंक अहाँ ऋणके लेल सब जानकारी लियौ अहाँ हिम्मत नहि हारू पढ़ू बहुत तरहके ऋण छै जेकि लोन छै जे सरकार बिद्यार्थीके लेल कम परसेंटेज पर दै छै जे अहाँ पढ़ू छात्रके कोनो दिक्कत नहि होइ छात्र देशके भबिष्य होइया छात्र पर ही अपन देशके भबिष्य टिकल छै गए तऽ अपना सबके इएह कहब रहत छात्र सब सऽ अहाँ सब पढ़ू लिखू पढ़ैमे अहाँ सबके ऋणके अभाब होइया पाइके अभाब होइया तऽ अहाँ ऋण लिअ बैंक सऽ लोन लिअ अहाँके बैंक सदैब लोन दैलए तैयार अछि आओर ओ सुबिधाके अहाँ सब लाभ उठाबू आओर तरह तरहके बैकमे सुबिधा सब देल गेल अछि ओ सुबिधा अहाँ लियऽ आओर आगाँ भबिष्य मे पढ़ू आगाँ बढ़ू और सभक के नाम रौशन करू